گڈ مارننگ سر جی ہاں ہم آپ کی خدمت کیا کر سکتے ہیں بھائی بولیے جی میرے پاس تمام چیزیں مل سکتی ہے جی میرے پاس کوپی ہے کئی طریقے کی کوپی ہے میرے پاس آپ کو کس طریقے کی کاپی چاہیے میرے پاس دس والی کاپی بھی ہے بیس والی کاپی بھی ہے تیس والی بھی ہے تیس والی بھی ہے پچاس والی بھی ہے سو والی بھی ہے ڈیڑھ سو والی بھی ہے جی وہ بھی مل جائے گی وہ پندرہ روپے کی ہے ہاں وہ بھی مل جائے گی پیں پین میں ہمارے پاس کئی کوالٹی کے پین ہیں ہمارے پاس کئی کمپنیوں کے پین ہیں نٹراجن کے پین بھی ہے اور دوسری کمپنی گیسن کے بھی پین ہیں ریزر وغیرہ بھی مل جائے گا زیرر میں بھی کئی کوالٹی ہے دس والی پانچ والی تین والی دو والی کٹر بھی مل جائے گا آپ کو کٹر میں بھی کئی کوالٹی ہے ایک دس والا آتا ہے تین والا آتا ہے دو والا آتا ہے پانچ والا آتا ہے آپ کو کس طریقے کا چاہیے جی بیس عدد لینے ہیں آپ کو تو بیس عدد مل جائے گی آپ کو بیس والی کاپی لینی ہے یا دس والی لینی ہے آپ مجھے یہ کنفرم کیجیے پہلے جی جی چھوٹ یہ رہے گی اگر آپ پچیس عدد لیتے ہو یا دو درجن لیتے ہو تو دو درجن میں آپ کو دو روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور اگر بیس لیتے ہو پھر پندرہ روپے کا ہی آپ کو ملے گا

سو لینی ہے اچھے ورق میں وہ آپ کو میں نے بیس روپیے کے بتائی تھی آپ کو سو لینی ہے تو آپ کو پندرہ روپے کی مل جائے گی جی بولیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ آرڈر کنفرم یہ آپ کو پندرہ روپے کی پڑے گی بیس کی ہے پانچ روپے کا ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے ربڑ کتنے عدد لکھنے ہیں یہ بتا دو دو درجن یہ بھی لکھ دو دو درجن یہ بھی لکھ لیجیے پانچ پانچ والے لکھ دوں یہ ٹھیک ہے جی یہ بھی کر دی اور بتاؤ ٹھیک ہے دھنیہ واد